ہمارے گاؤں میں کھیتی پہلے بہت اچھی ہوا کرتی تھی اب بہت کم ہوتا جیسے کھاد بیج کا سے اتپادن ہونے لگا تو بہت فروخت بہت کم فصل ہوتا اس حساب سے فصل نہیں ہو پاتی جس حساب سے پہلے فصل ہوا کرتی تھی بہت اس میں پریشانیاں ہوتی ہے پہلے ٹیشٹ آتا تھا اب ویسا ٹیسٹ نہیں آتا مزہ نہیں آتا ہے اس طرح کا کنڈیسن آ گیا ہے اس طرح سے پریشانیاں پہلے فصل اچھی ہوا کرتی تھی اب فصل اچھی نہیں ہوتی ہے فصل میں کھاد بیج یہ وہ پھلنا ایسے ویسے ہو جاتا ہے اس طرح کی پہلے ہوا بارش ہوا کرتی تھی اب بارش نہیں ہوتی ہے اس سمے پہ فصل قدرتی جو نظامات تھی وہ قدرتی نظامات پہلے ساتھ دیا کرتی تھی اب اس طرح کے ساتھ نہیں ملتی ہے اس طرح سے ہوتا ہے ہمارے گاؤں میں پہلے ایک کھیت میں مکے صحیح سے اپج نہیں ہوتی ہے پانی فصل نہیں ہوتا ہے صحیح سے جوتائی صحیح سے لوگ نہیں جوتائی صحیح سے نہیں ہو پاتی ہے یہ نہیں ہو پاتا وہ نہیں ہو پاتا ایسے فلانا چلنا یہ وہ تھلا